پہلے زمانہ میں چھوٹکا موبائل چلتا تھا خالی بات چیت ہوتا تھا کچھ نہیں ہوتا تھا اب ایسا موبائل چل گیا ہے آدمی کے سامنے بات لوگ کرتا ہے قوالی سنتا ہے ناچ گانا ٹی وی دیکھتا ہے پہلے رسیو سے بات کرتا تھا آب تو ایک دم سے ٹی وی چلتا ہے موبائل چلتا ہے گانا چلتا ہے قوالی چلتا ہے لوگ ناچ گانا سب مبائال سے دیکتا ہے فوٹو گھیچتا ہے اور اور سیم ہے نیٹورک کا سیم ہے ہم کو پاس نیٹ ورک کا سیم لگائے ہم میں ڈیڑھ سو روپیہ ریچارج کراتے ہیں تین سو ہوتا ہے کوئی پانچہ سو کراتا ہے تینوں سو کراتے ہیں اور جو گغریب گرییا کا کرے کاا وہ تین سو کو ڈیڑھ سو کا ریچارج کرا لیتے ہیں آپ موبائل چلاتے ہیں آپ سے رنگ بنگ کا موبائل چل گیا مجھے موبائل پر سب کچھ ہوتا ہے سادی ہوتا بیا ہو جتا ہے کیاان ہوتا بن کردہ اٹتا ٹکٹ بن جاتا ہے بہت چیھ ہو جاتا ہے اور ویڈیو کالنگ ہوتا ہے سامنے سامنے باد س میں کرتا ہے سبنے س میں بات کرتا ہے ایسا مال چل گیا ہے ب آپ سب چل گیا اب سب اب تو چھوٹکا موبال کو کوئی نہیں دیکھتا آب خالی گھ ہی گھڑ برکا س موبائل چل گیا سب برکا م سب چلاتا ہے ہاں سب ٹی وی ناچ گانا دیکھتا ہے موبائل دیکھتا ہے گانا سنتا ہے قبالی سنتا ہے